असां पंहिंजे रंधिणे में निम्न बासणनि जा उपयोग कंदा आहियूं जीअं सुपिरी थी कूकर थियो त त ईअं त फ्राई पैन थियो मिक्सर थी थिया इहे सभु हूंदा आहिनि जीअं पंहिंजे रंधिणे में कूकर आहे कूकर में छा आहे भाॼी जो दाॻ वाॻ पचाए सघंदा आहियूं थिया तई थी तईअ में जीअं बेसण जी भाॼी आहे सिअल भाॼियूं ठाहिणियूं हूंदियूं आहिनि त उहो उन में सुठी तई में ई सुठी ठहंदी आहे हाणे त ख़ैरु वरी ॾींहों ॾींहुं सुठा ॾींहं छा पोइ हिन में फ फ्राई पैन थियो फिर फ्राई पैन ते बि यानी असां कोई भी दाल में हणंदो आहे त हुन में दाल वग़ैरह माखिणी दाल जीअं पाण ठाहींदा आहियूं त हुन में पाण फ्राई करे वयो हुन में करे था सघूं हुन महिल उखरी मुहिरी थी आहे उखरी मुहिरी में असां बि थूम बसर और इहे कुटे करे भ भाॼी ठाहियूं त हुन में वधीक टेस्ट ईंदो आहे ऐं प्लस उखरी मुहिरी जो ॿियो बि पंहिंजे ज साटनि महिल बि कह कयो वेंदो आहे शादियुनि में चाहे जीअं जंड और हिन जो उपयोगु थींदा आहिनि त ईअं उनजो बि उपयोगु हुन में थी थो सघे मिक्सर आहे त मिक्सर बि पंहिंजे ज भ कुझु जीअं पीसिणो करणो हूंदो आहे त हिनजो पाण असां मिक्सर में मिक्सर जो उपयोगु कंदा आहियूं ऐं प्लस हाणे त कईं हंधि सि पंहिंजे सिंधी समाज में जीअं शहर में माण्हू रहनि था त हुते जंड वंड बि न मिलंदा आहिनि त हाणे उनजी जॻहि ते मिक्सर जा उपयोगु था करनि माण्हू की भई जीअं साटनि में मिक्सर रखी करे उहो घुमाए था सघनि हीअं बि मां बि पहिरीं दफ़ा हाणे जयपुर वियमि तंहिं महिल हुते ॾिठो त की हाणे भाई जंड किथे आहिनि जीअं पंहिंजी पुराणी हीअ संस्कृति ख़तमु थींदी थी वञे पर पाण खे हाणे वापसि हुन खे उजाॻर करे अॻियां वठी अचिणो आहे पाण खे की अॻियां वधनि ऐं प्लस पंहिंजो सिंधी खाधा ऐॾा मस्तु हूंदा आहिनि त ॿी हिनजी कोई होड़ ई न हूंदी आहे जीअं बसर जी भाॼी थी म इहे थी सभु सुठे नमूने दाॻ पचायलु भाॼियूं हूंदियूं आहिनि इहे सभु पंहिंजे घरु तई में ई सुठी ठ लॻंदियूं आहिनि सुपिरीअ में लगंदियूं आहिनि सुपिरी में माण्हू ठाहींदा आहिनि ॿियो त पाण चाहे कीअं त ईअं फुलका हूंदा आहिनि तओ हूंदो आहे च तए ते पाण परांठा वग़ैरह कंहिं बि सुठे नमूने पाण पचाए था सघूं ऐं नॉन स्टिक त हाणे पिया हाणे निकिता आहिनि पहिरीं त तवा ई हूंदा हुआ न सभु कम तवनि ते हिननि ते कंदासीं हाणे ओवन वग़ैरह में कुझु बि हुओ कान पहिरीं त चुल्हि ते रोटी वग़ैरह कंदा हुआसीं हाणे उहो त सवादु रहियो कान त सभु हाणे गैस ते पहिरियों कंदा आहियूं पर सुपिरी में वरी बि पहिरीं जहिड़ो टेस्ट अची थो वञे की अगरि असांखे पुरानी याॼात यादि थो अचे जीअं असांजा वॾा पहिरीं सिंधु मां आया हुआ त उहे ॿुधाईंदा हुआ भई चुल्हि ते रोटी पाण सुठी हूंदी आहे फुलका बि ऐॾा मस्तु सुठा पचंदा आहिनि पर पाण हाणे हूअं त पाण खे नथो थी सघे पर हाणे चुल्हि त न पर असां गैस खे बि चुल्हि वांगुर ई कमु करे पाण उपयोगु करे था सघूं जय झूलेलाल